آپ خان ریسٹورینٹ سے بات کر رہے ہیں میں نے آپ کے ریسٹورینٹ سے کھانا منگایا تھا جوکہ میرے پاس آتے آتے گرم نہیں رہتا اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے آپ کچھ ایسا کریں کہ کھانا ٹھنڈا نہ ہو کیونکہ میں باہر رہتی ہوں اور میرے گھر میں ایک نوکر رہتا ہے وہی کھانا لیتا ہے اور مجھے گھر آتے آتے دیر بھی ہو جاتی ہے کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر مجھے مزہ نہیں آتا پورا کا پورا کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو میرا کھانا منگانے کا کیا فائدہ آپ کچھ ایسا کریں کہ کھانا ٹھنڈا نہ ہو اور گرم ہی رہے مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آتا کھانا کھانے میں اور مجھے دیر بھی ہو جاتی ہے گھر آتے آتے اور میں پھر کھانا کھاتی ہوں تو کھانا ٹھنڈا ملتا ہے تو میرا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا کھانا منگانے کا تو آپ کچھ ایسا کریں کہ کھانا دیر تک گرم رہے ٹھنڈا نہ ہو